बावैसोनो थांनाय फोरबोनि मुङानो जाबाय आमथिसुवा जेरै आमथिसुवायाव ज'यै रायजोयै ओंखारनानै हाग्रा लामानि हाग्राफोरखौ साफा खालायनाय जायो बिफां लाइफांफोरखौ बारायनायफोरखौ एसे दानस'नाय जाजोबो आरो गामियाव रायजोयैनो फुजाबो होनाय जायो आरो आमतिसुवानि सोमोन्दोयै जेरै आमतिसुवायाव हा जावनो मोना नांगालजों एवनो मोना आरो फुजा न'खराव फुजा होनायबो जायो आरो बिदिनो बिदिनो गामि जयैनो बिदिनो ओरैनो बे मिलायनानै एसे माबा बिदिनो गामियाव फुजा होनाय आरो न'खर न'खरबो फुजा होनाय आरिया जायो आरो आरो आरो फिथाइ सामथाइ खानो मोना आरो आरो आरोहाय आरो मा होनो खामानि दामानिफोरखौबो मावनो हाया न'खरनि खामानि बा हा जावनाय आरि मैगं थाइगंखौ खालाबायनायफ्राव बेफोरावबो खामानिफोरखौ मावनो हाया आरो आरो बेफोर बेफोरखौ फुजा होआबा आरो सुवा सुवाबो जानानै थायो बेफोरनो जाबाय आङो बेफोर आं फालिनाय फोरबोफोरानो जाबाय बेफोरनो